हमरा अरके तऽ अनार सूट कुरती हमरा अरके इसभ कपड़ा नीक लागैए लेकिन हमर आइ काइल्हमे बहुते नया नया डिजाइनके कपड़ा सब मिलै अइछ लेकिन हमरा अरके सूटके डिजाइन अच्छा लागैए और एहन कोनो नीक डिजाइन मिलैए जे हमरा अरके नीक लागैए और कपड़ाके कपड़ाके कठिन सिलाइ बुनाइ हमरा आरके जे अइछ हमरा अरके सिम्पल कपड़ा नीक लागैत अइछ नीक लागैत अइछ और हमर कोनो शिकाय करै ला चाहैत छी तऽ आ ओ कठिन लागैत अइछ हमरा अरके सिलाइके एहेन कोनो एहन कठिन हिस्सा एहन अइछ जे हमर मशीन से नै कऽ पाबै छी जे हमरा अरके नै कएल होइये और ओइके लेल हमसब बहुत कठिन परिश्रम करै छी तबो हमरा अरके सिलाइ सबमे नै होइये कएल कपड़ाके बारे मे हमर बहुत कुछ नै जानै छी बाँकी हमर जादा नै कऽ सकै छी हमरा अरके बहुत कपड़ा सिलनाइ कठिन लागैए और हमसब इसभ बहुत सिम्पल तरीका से हमरा अरके नीक लागैए और हमर ई और कट सिलाइ बुनाइ बहुत जेनाकि मशीन से नहि कऽ सकै छी सुइ धागा से हमरा आरके नहि होइए काल्हि हम नहि कऽ सकैत छी